विज्ञान ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत उन्नति की है जैसे कि कोविड महामारी के टाइम बहुत अच्छी अच्छी चीज हमें देखने को मिली थी काफ़ी अच्छी सुविधाएं मिल गई थी अस्पतालों में वक्त पर सब को टीके लग रहे थे लोग काफ़ी अच्छे व्यवस्था व्यवस्थित थे हर किसी को जाँचा जाता था और ये मास को लेकर खूब अच्छी सुविधाएं प्राप्त हुई थी सबको हर चीज का ध्यान रखा जाता था काफ़ी सैनिटाइज़र फ्री में भी बाँटे गए काफ़ी मास फ्री में बाँटे गए लोग खूब मेहनत करके सब की सेवा सेवा कर रहे थे उस वक्त विज्ञान क्षेत्र में इसमे देखा जाए तो जैसे ये कोविड महामारी का जो टीका बना है ये काफ़ी अच्छा है जो काफी फायदेमंद भी साबित हुआ काफ़ी लोगो ने इसका इस्तेमाल किया और ऐप की बात की जाए तो ऐप ने भी खूब मदद की लोग ऐप के द्वारा अपना पंजीकरण करवाते थे और टीके के बारे में जानकारी लेते थे और जो पंजीकृत हो हो जाते थे उनका फिर आगे जाकर हर क्षेत्र में आसानी होती थी ताकि उनको आगे जगह मिल जाए क्योंकि कोविड का टीका लगाना उस वक्त बहुत ज़रूरी हो गया था और लोग इसको लेकर बहुत सतर्क हो गए थे क्योंकि कोविड ने काफ़ी लोगों की जान भी ली थी तो लोग इस इस इस मामले में बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ रहे थे ताकि आगे जाकर उनको कोई परेशानी ना हो